हेलौ आदा औ आदा नैबे मैयाहाइयो मेनथ्रायावहाय मोनसे पारसेल बिहरदोंमोन बे पारसेलनि बिहरनायाहाय आंनि थाखाय मोजां बस्थु फैयाखै मानि एसे आं लुबैनाय बायदि जायासै बुस्थुआहाय बिखौहाय फसायनाय बायदि मोनासै नालाय आङो बेखायनो बेखौ रिटार्न खालामफिननो सानदोंमोन आरो ना आङो ओमफ्राय रिटार्न हरनायाव बोरै बोरै खालामगोन जायोना जाया बेखौ आं जेबो मोनथिया खालामफेराखै बेखायनो नोंथांनाव एसे सोंहरनो सान्दोंमोन नोंथाङा एसे खिथाहरदो नामा माबोरै माबोरै खालामो माबायदि खालामो औ ओहो ओहो आं खालामफेराखै आं बिहरफेराखैनोमोन मानि गोबावजों खनसे बिहरदोंमोन ओमफ्राय बिहरखांनायनि उनाव बस्थुआहाय एसे एलेगेल फैनाय नालाय मोजां जिनिस फैयाखै बेखायनो रिटार्न खालामफिनो सानदोंमोन आं

औ औ

औ औ

औ बोखानाय औ औ बोखानायाथ' जेबो बोखाखायाखै मानि जेेरै लाबोदों खेंनानैल' नायनाय जादों खेंनानै नायनानै मोजाङैनो दोनदों बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय औ औ औ उम सुनायथ' जायाखै ओमफ्राय जेन'बा उनावहायो रिटार्न खालाम फिननायाव बेफोरबायदिनो आरोबाव एसे गाज्रि प्रदाक्टफोर फैबावगोन नामाथाय चेन्ज चेन्ज जागोन ना बेनो बेथ' फैफिननाय नङा ना औ आथसा दे होनबा ब्रादार आं गोदान माबानोसै रिटार्न खालामनोसै ओमफ्राय खिथाहरनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय दे दे आदा